मां कुझु टाइम पहिरों एमेजोन तां हैड फ़ोन घुरायां आहिनि जंहिंजी कुआलिटी में मां ना ख़ुशि आहियां छाकाणि त हुनमें अ आवाजु सुठो न हुयो ऐं मां जेॾीमहिल फ़ोन ते ॻाल्हायां पोइ त साम्हू वारे खे मुंहिंजो आवाजु न पोइ अचे इन्हीअ करे मां हिन प्रोडक्ट सां ना ख़ुशि आहियां